जोंनि एरियाआव दावबायारि जायगा बुहुद समायना समायना दं जेरै बैसागुआव बेरायग्रा बावखुंग्रि हाजो दं बावखुंग्रि हाजोआव जोंनि बर'आव गोबां गिदिद फेस्टिभेल जायो जेरै बैसागु खुंनायाव बयबो गेलेनाय दामनाय देनाय बयबो सफैजोबो गोजान गोजान जायगानिफ्राय दावबायारिफ्रा फैयो जेरै ओमफ्राय जोंनि एरियाआव दंबावो दा गौरां पार्क गौरां पार्काबो जोबोद समायना बिफां लाइफां बुंफबनाय आरो बेरायथाव थाव जायगा जाहैबाय दा जेरै पिकनिक स्पटफोर दङ सरलपारा ओमफ्राय मोनाबिलि बेफोरावबो दावबायहैब्ला जोबोद समायना जायगा बेफोरो दै स्राय स्राय अन्थायजों बुंफबनाय आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पट बेफोरावबो ओरै भुटानजों नांजाबनाय मोजां जायगा बेफोरावबो बेरायहैनो हागोन दावबायारिफोरा नायहैनो हागोन बिदिनो जोंनि खाथियावनो दंबावो मोनसे सालाकाथि एरियाआव नाजां बोराय नाजां बुरि बेबो हाजोजों बुंफबनाय हाजोनि गेजेराव नायनो समायना बेबो बैसागुआवबो गोबां गिदिद फेस्टिभेल जायो बेहायबो नायनो समायना जायगा बेफोरबो आरो बिदिनो दाब दाब जायगायाव दंबावो जोंनि बेरायथाव बेरायथाव जायगा सोरबाफोर बेरायफैनो हागोन नायनो गोसो जादोंब्ला नायफैनो हागोन